हॅलो कोण उलयता हय हय हय ओके ओके सो तूं गोवा मुंबय सोरी मुंबय युनीवरसीटींतल्यान उलयता न्ही ओके सो तुका कशें कितें इन्फॅारमेशन जाय ऍक्जॅटक्ली ओके सो कार्निवल बेसीकली स्टार्ट जाल्लो जेन्ना पोर्तुगेज गोंयान येल्ले ओके आनी तो ट्रॅडीशन जो आसा तेन्नाच्यान मागीर गोवान तो म्हणजे तो फ्लो जायत आहा तेन्नाच्यान तो कन्टीनीव केल्लोच आसा कार्निवल बेसीकली फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान जाता बिटवीन टुवॅन्टी फीफ्त फेब्रुवरी टू हय टुवॅन्टी एट ऑर केन्ना केन्ना एक लीप यियर आसता तेन्ना टुवॅन्टी नायणार पावता तो ओके सो कार्निवलाक बेसीकली गोवन ट्रेडीशन्स जे आस्ता जे कोण कुंभार आस्ता ते मटके मटके जांव फ्लोट करतात जाव तरे तरेचे गोवाचे लोक नाच आसतात ते ते आसतात आनी कार्निवल म्हटल्यार मेन असो तो एक कल्चर फेस्टीवल ओके तो वर्साच्या वर्सा आमी सेलब्रेट करतात तेका थोडे जाण अशें चडशें नाच दाखयतात थोडे जाण फ्लोट दाखयतात फ्लोट म्हळ्यार ते चित्ररथ आसता तेका फ्लोट म्हणटात हय वेगवेगळी चित्रा बिन आसतात तेका हय आनीक कितें

ओके सो आनीक कितें इन्फॅारमेशन बीन तुमका जाय कार्निवला बद्दल ओके सांग ओके सो अंदुचो कार्निवल तसो टायम टेबल कार्निवलाचो आसता तो म्हयनो आसा जो फेब्रुवरी सो त्या त्यात म्हयन्यान असो आसतलो मात आमी आजून जे कल्चरल कमीटीन डेट डिसायड करूंक ना जेन्ना करतले बीन तुमकां इन्फॅारमेशन जाय जाल्यार परत कॉल करा आमी तुमकां सांगतले ओके बाय